میں اردو زبان کے کچھ ایسے جملے اور محاورے بولوں گا جو روز مرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں جملے نمبر ایک شاعری نمبر دو خطاب نمبر تین لقب نمبر چار پیش نمبر پانچ لفظ نمبر چھ حروف اور کچھ عام محاورے ہیں جن کو ہر انسان روز مرہ کی گفتگو میں استعمال کرتا ہے مثلا نمبر ایک حق حلال کی کمائی نمبر دو دوا دارو نمبر تین خدا خدا کر کے نمبر چار رہے نام اللہ کا نمبر پانچ نفسہ نفسی نمبر چھ رہتی دنیا تک